मोबाइलसँ हम बस बसके टिकट बुक करय छलियै ट्रेनके टिकट ऑनलाइन बुकिंग करि सकै छलियै खाना जेनाकि ऑर्डर करि सकय छलियै मोबाइलसँ हम जे छै फ्लाइटके टिकट ऑनलाइन ऑर्डर करि सकय छी करि सकय छलियै मोबाइलसँ हमरा बहुत किछु जेनाकि ट्रेनके टिकट भी ऑन ऑनलाइन कटय सकय छलियै मोबाइलसँ हम जे छै

मोबाइलसँ जेनाकि मोबाइलसँ हम जेनाकि अथी सब भी ऑनलाइन करि सकय छलियै सब किछु मोबाइल बहुत अच्छा चीज हो सकय छै मोबाइल जे छै महत्वपूर्ण चीज भी बताबय सकय बताबय छै मोबाइल अच्छा चीज होइ छलियै मो मोबाइलसँ जे छै बस ट्रेन जेनाकि अथी सबकिछु करि सकय छलियै जेना मोबाइलसँ सबकिछु ऑर्डर मारि सकय छलियै